अ मोनसे अ जाबायथ' र' गथ'फ्रा अ गासिबोथ'र'

दावगानायाव गासैबो दावगा बोगासिनो दङ अ न' बां गासैबो गैयामोनथ' दावबोदों इसला गथ' गथाइनो लाजोब्बाय दावखोगासिनो दंथ' आर' इस अ इस जोलै साफानो जाबाय बड'लेण्डआव औ फरायनाय मानाय रोंजोब्बाय रोंनानै जालां जोबाय बर' हारिआ जौगालांबाय ओं गासिबो जाबायथ' र' अ सोलिनांगोनथ' र' गासिबो रोङि जाम्बा जाम्बिफोरखौ फोरों नांगोनथ' र' फोरों फिननांगोन्थ' र' उल्थानो जाम्बा जाम्बिखौबो लेखा फोरोंनो बिदिखो नायफिन नांगोना फिसा फिसौफोरखौ गोरों गोरा गोरायानथ' फोरोंसार दोनथ'सै दै